धावी पसून मराठींतल्यान शिकलो त्याज्या नंतर हायर सेकेंडरीन म्हाका एडमीशन मेळपाक त्रास जालो तेजे नंतर हांवें स्वतंत्र बापायगे सल्लो घेवन बापायक म्हळें हांव स्वतंत्र धंदो करता अशें म्हूण सांगून हांवें मोटरसायकलीचो धंदो केलो एज ए पायलट म्हूण मोटसायकलीचो धंदो चालू आसतनाच म्हगे मित्रा मार्फत हांवें गाडी शिकून घेतली गाडयेचें लायसन काडलें एक दीस असोच मोटसायकलीच्या पायलटार बसस्टँडार आसतना एक म्हजो मित्र आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें एका बँकेक बरे रॅप्युटेड गोंयचे बँकेक एक ड्रायवर जाय कोणी आसा म्हण हांवें ताका सांगलें हांवूच आसा ताका पयलीं पटलें ना लायसन आसा तुज कडेन हय म्हण सांगलें हांयें लायसन दाखयलें ताणें कांयच वेळ कन्नासतना तसोच म्हाका आपल्या घरा कडेन व्हेलो आनी जो तेगे नातेवाईक जो बँकें कडेन वरिश्ट अधिकारी आशिल्लो आणी ताणें ताका सांगिल्लें बरोसो भुरगो जाय आमगे बँके ड्रायवर म्हूण ताणें म्हाका चीट बरोन दिली आनी म्हाक त्या मनशा म्हऱ्या धाडलो त्या मनशान ती चीट वाचली आनी म्हगेलो फक्त लायसन पळयलें आनी माका सांगलें नोकरी बँके करपा जाय ड्रायव्हींगेंची तूं येता हय म्हूण सांगलें म्हजो आनी खंयचोच इंटरवीव घेनासतना डायरेट ताणें दुसऱ्या दिसा म्हाका बँकेन जॉयन कन्न घेतलो आनी बँके जॉयन करता आसतना एक सांगलें नोकरी जी कायमची जी फिक्स आसा जाल्यार हांव रावतां ताणें एक सांगलें स म्हयने तुका टेंमपवरी काम करचें पडटलें हांव भिलो ना आनी भिडेलोय ना आनी म्हाका सांगपाक खोस भोगता स म्हयन्यांनी जाग्यार म्हाका तीन म्हयन्यांनी बँकेन कनफर्म केलो म्हजो सभाव एटीट्यूड पळोन आनी ताजे नंतर बँकेचे वरिश्ट अधिकारी आशिल्ले तांणी म्हाका एकच सांगलें की तूं फक्त ह्या ड्रायव्हिगेंचेर रावनाका हाज्या जाग्यार बँकेचे कितेंय शीक फुडें तुजो फुडार बरो जातलो आनी तोच सल्लो म्हाका खूब बऱ्या पडलो एक काही वर्सांनी म्हाका इंटरनल बँकेचे इंटरनल प्रमोशनाची म्हाका प्रमोट प्रमोट जावन येवन हांव त्या बँकेक त्या एज ए कॅशीयर म्हूण आज रिटायर जालो म्हाका खूब खो खोशी भोगता हातूंत म्हजो एक मावसोभाव आशिल्लो तिंमलो कंपनींत आशिल्लो केन्नाय म्हाका गरज पडली जाल्या हांव ताजो सल्लो घेतालो आनी ह्या सरविसेच्या बाबतीन ताका हांव सल्लो घेतलो ताणें म्हाका एकच सांगलें आरे ही बँक बरी रे रेप्युटेड बँक नॉन पोलिटीकल बँक वच बँकेक कांय भिनाका ताणें म्हाका तो सल्लो दिलो तो खूब बऱ्याक पडलो आनी हांव ताजे सामक्या लास्ट मेरेन पसून ताज्या संपर्का आशिलो आनी ताजी हांव खूब तोखणाय करता किद्याक म्हाका म्हगे आवय बापूय शेतकरी वर्गातले आशिल्लीं हें नाशिल्लें एक कोण तरी आमच्या फॅमिलीचो कोणा तरी सल्लो घेन आनी एक म्हगे मावसो बाव आशिलो आनी एक बापोल मावशे मावशे आते भाव आशिल्लो तो बरे पी डब्लूडीन पळय चीफ इंजिनेर पोस्टाचेर रिटायर जाला तो आज पसून आमगे घरा कडेन म्हाका खूब तो मानता म्हगे बापायक मानतालो म्हगे मामा बापायक तो मामा म्हणटालो ताज्या भुरग्यांय बी आज पसून आमगे थिंगां घराण्या येता वतात पूण ताजो हांयें सल्लो घेतला आनी ताणें म्हाका तूं म्हणपा लागलो ही संदी मेळटा ती अशी कोणा मेळना तुजेर देव बरो आसा अशे तुका घरा कडेन आपोन ताणे सरवीस दिल्या नाल्या लोकां कोणाक पांय पडून सरवीस मेळना पूण ह्या सरवीशेचो म्हाका खूब आनंद जाता पनरा नोव्हेंबर एकोणिशे एकूणएंशी हांव गोवा अर्बन बँके जॉयन जाल्लो आनी त्यात बँके हांव दोन हजार बाविसांक डिसेंबराक पयर रिटायर जालो बरे कॅशीयर म्हूण रिटायर जालो बरें रेप्युटेड नांव कमोवन मेळ्ळो